केमेरा केमेराखौ आङो काजलगाव बाजाराव बायनानै लाबोदों बेखौ लादों दाइनजि रोजा रां बे केमेराखौ बायनानै आं जोबोदैनो मोजां मोनदों बे केमेराया जाहैदों गासिबो गासिबो इलेकट्रनिक मोजां बानायनय बेवहाय बेटारि लेन्स बायदि रोखोमनि थायो बेखौ आङो माखासे बेरायनायाव लाफायो बेखौ लाफानायाव आङो फिथाइ सामथाइ जिब जुनार दाउमा दाउसा मानसि दोमसि बेफोरखौ लानानै आङो गासिबो केमेराजों खेबनाय जायो बेखौ खेबनानै आङो इयुननि थाखाय उम हिस्ट्रि हिसाबै दोननाय जादोंमोन दोननाय जादों